राम राम जय राम जी की अरे साइकिल लेना था जी लड़का बड़ा साइकिल साइकिल के लिए परेशान कर दिया है यह लड़के के लिए लेना है जी जी जी अच्छी वाली बताना जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी और बताओ वो अच्छा वाला नया वाला बताना अओ आजकल जो चल रही है वो दिखा भाई हाँ हाँ हाँ और अच्छा वाला दिखाना जरा जी जी ये तो ये इसमें ना जी वो ये वाला पुराना वाला ब्रेक बताओ ये वाला ब्रेक तो नया वाला ये खराब हो जाता है बोलते है जी

तो ये ये ये इसमें घंटी वंटी लगाके आएगी क्या जी वगैर घंटी के आएगी घंटी भी केरियल केरियल और हाऊ जी अरे दो दो जन बैठते हैं तो जी दो जन के लिए कभी के लिए सामने वाला भी वो ना बोलता है ये वो सामने में हाऊ बेग टाँगने का वह तो बड़ा महँगा पड़ जाएगा जी और ज्यादा जो बता रहे हो जी कम करना पड़ेगा मैं तो दस दुकान छोड़ के तुम्हारी दुकान में आया ज़्यादा जो बताते कम करोगे तो लूँगा मैं हाऊ मैं हमेशा लेता हूँ तुम्हारी हाँ अच्छा टायर वायर भी अच्छा है कि नहीं ये तो ये ये वगैर वह बोलते ट्यूब नहीं रहता वैसा वाला टायर आता है बोलते बता रहा है लड़का

ताला भी होना जी स्कूल का मामला है हाऊ जी एक मिनट सुनो तो ये ये ये इसमें सौ रूपये तो सौ रूपये तो छोड़ना ही पड़ेगा जी देखो अभी इतनी दुकान छोड़ कर आ रहे हैं अभी तो चल अच्छा चलेगी की नहीं तो यह अच्छी भी छर्रा वर्रा अच्छा है कि नहीं अच्छे से कसना उसको बता दो नहीं कसना अच्छे से बोलो नहीं तो ढीला हो जाता बोलते नट ढीला हाऊ हाऊ उसका कवर भी डाल दो जी फूल फूल फूल बोल रहा है फूल लड़का फूल लगा देना अरे वो तो बता रहा है ना ये बता दे बेटा कैसा बताना है कैसा कैसा वाला बोल रहा है यह देखो कैसा लगा है बता रहा भई हाँ कितने का बनेगा तो ये ठीक है बना दो छः सौ रूपये रुकेंगे तो फिर

हाऊ हाऊ मैं ज़्यादा नहीं करूंगा हाऊ जी